جی ہاں کسانوں کے لیے سرکار نے ایک اسکیم ڈالی تھی وہ یہ بھارت کسان یوجنا اسی لیے تو کسانوں کو بہت ہیلپ ملتی ہے بہت اس کو مدد ملتی ہے جیسے کہ کسانوں کا فصل ڈوب جاتا ہے یا پھر خراب ہو جاتا ہے تو بھارت مطلب کہ بھارت سرکار نے ایک اسکیم دی ہے کسان بھارت کسان یوجنا اس سے کسان کو بہت ہیلپ ملتی ہے اور یہ ہے بہت اچھی اسکیم بھی ہے یہ اس سے کسان کافی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کا بہت مطلب کہ جو کچھ اس کا یہ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے تو اس سے وہ مطلب کہ کور کر لیتے ہیں اپنا تو یہ بھارت سرکار نے بہت اچھی اسکیمیں ڈالی ہے اور اس سے ہم ہاں جی میرے اس میں میرے گاؤں میں بھی بہت سارے کسان ہیں جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اس اسکیم کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسکیم بہت اچھی ہے کسانوں کے لیے اسپیسلی اور جیسے باڑھ آتا ہے تو اس کا فصل ڈوب جاتا ہے تو اس کے لیے اس کے لیے بھارت سرکار نے یہاں پہ یہ اپورچوٹری مطلب کہ اپارچونٹی دی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں تو یہ بہت اچھی بہت اچھی اسکیم ہیں اور اسے کسانوں کا فائدہ بھی ہے جو فصل اس کا ڈوب گیا اس سے وہ اپنا کور کر لیتے ہیں تو یہ اسکیم کافی اچھی ہے اس سے ہمیں جی